आं गेलेनो मोजां मोननाय स्पर्टसा जाहैबाय बांसिन फुतबल ओमफ्राय फुतबलखौ गोदो बांसिन गेलेनाय जादों ओमफ्राय दा आङो माबायाव फितनेसाव जिमाव बांसिन इनत्रेस होदों आरोखि बांसिन दा जिम लायो आरोखि जिमाव थांबाय थायो बिदिनो फुतबलाव जाहैबाय आङो लायन मेसिनि बिराद फेनमोन आरोखिबेनो बिखौ नुयै नुयैनो आं ओरैबायदि माने माबा जादों आरोखि बिनि गेलेनाय मानाय माने बेनि स्किलफोरखौ आरोखि मारै मारै सोयो वे गेलेनायाव बेसेबां जोहरो बेफोरबायदि आरोखि ओम माखासे आङो क्रिकेटबो गेलेबोदोंमोन आरोखि क्रिकेटखौ जोङो गेलेयो जोंना ईण्डियाआव बांसिन दिमान्द दं आरोखि किन्तु आंहा बारा माने बारा मोजां मोनो मोन्नाया किन्तु बै बायदि मोजां मोनहैजोबा आरोखि बेफोरबायदि आरोखि ओम गेलेयो गेलेनाया गोदो गेलेयोमोन बेफोरबायदि आरोखि दा फुतबलखौबो बारा गेलेनाय जाया नायो नायनायालाय नै दा दाख्लैसो रिसेन्तलि चेम्पियन इउर' चेम्पियन लिग नायदोंमोन आं बेखौ इन्थ्रेस मोनो नालाय मोजां मोनो बेखायनो नायनाय जादोंमोन फाइनेलाव देरहानाया जाहैबाय मेन सिति जोंहा बेयो थांबाय ओमफ्राय दाख्लैसो जोंनि जायगाावबो जादोंमोन के दि ए सि फ्लिडाव ओम आइ एस पि एल आरोखिना बेफोरबायदि जों नायदोंमोन फाइनेला जोंनि जायगानियानो देरहादों बि टि आर नि माबायानो अट'नमियेल काउन्सिलानो आरोखि बास्केतबलखौबो बारा नायनाय जाया आरोखि ओरैनो सम मोनबा नायलाबायो बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय हकिखौबो नायोमोन नायनायालाय जोंनि इण्डिया टीमनिखौ सापर्त खालामो जोङो मोजां गेलेयो बेसोरबो पजिसना मोजाङाव दङ जोंनि इण्डियानि टीमा आरोखि दा जोंना होन्नो थाङोबा जोंना फुतबलनि टीमासो इण्डियाना फिफा वर्ल्ड काप रेंकिंआव जोंना दङ जाहैबाय एक्स' सारियाव मानो एफ्फा पपुलेसन थानाबाबो जोंहा वान पयन्त फर बिलियन पपुलेसनबाबो जोङो एगार'जन प्लेयारखौ मानो दिनैसिम दिहुननो हायाखै आरोना बे मोनसे कुइसन फैयो आरोखि आंनाव साननाय आरोखि बे मालाय काउनट्रिना एफा पपुलेसनानो जाया थेवबो प्लेयारा ओरैबायदि मोजां मोजां ओंखारो मानि थाखाय माखासे होनो काराप्सन माने बेफोरबायदि आरोखि बेनि थाखायनो दिनैसिम रेंकिंआ गाज्रियाव दङ आरोखि दा इसे ओ आपग्रेदाव फैबाय जायखि जाया आङो फिफाखौ फिफायाव फैजानो लुबैदों जोंनि इण्डियान टीम माबाखौ फुतबल टीमखौ वर्ल्ड कापाव क्वालिफाय खेबसेबाबो क्वालिफाय जाजानो लुबैदों आं